हमरा आरके गाँवमे डांसके बहुत बुरा अथी होइ छै जेकि डान्स होइ छै कतहु कोइ करबाबय छै तऽ गेल छलहुँ देखय लए तऽ केने छलहुँ तऽ समाजमे बहुत बुरा मान्य छल जेकि एकरा सुधार करबाक चाही डांस कोनो खराब चीज नहि छै लेकिन डान्स कयलासँ समाजक लोकसँ बहुत खराब समझइए अइके लेल सुधार करबाक चाही डांस बहुत नीक चीज छै कोनो खराब चीज नहि छै चुना डांस जेनाकि हमरा अरके गाँवमे होइए तऽ सब जाइए मिलके देखय लए हमहूँ सब बच्चामे जाइ छलहुँ देखय लए जेनाकि लड़की सब जे करइ छनि तऽ ओकरा लिये लड़की आओरके लिये आओर जादा खराब समाज लोकसब बुझैये अइके लेल सुधार करबाक चाही जेकि एना नहि करबाक चाही डान्स कोनो खराब चीज नहि छै अइ सबके लिए समाजमे सुधार हेबाक चाही